भुरग्यां कडेन जेन्ना खाली वेळ आसता तेन्ना तीं इंस्टाग्राम स्क्रोल करता तातूंत भितर तीं रिल्स पळयतात आनी नाजाल्यार कोणाकडेन उलयता कांय जाण खेळ खेळटा जशे फुटबॉल ना जाल्यार ती क्रिकेट जावं ना जाल्यार बॅटमिंटन आनी खूब कितें थोड्यांक तर जेवण करपाक खूब उमेद जाता आनी थोडीं तर न्हिदून दीस काडटा आनी तेंका तें खूब आवडटा थोड्यांक टीवी पोवपाक आवडटा थोड्यांक पुस्तकां काणयो आनी चित्रकला सुद्दां करपाक आवडटा